एक लाख एक हजार नौ सौ नब्बे पाँच लाख नब्बे हजार दो सौ तीस आठ लाख दो हजार तीन सौ सत्तर चार लाख पचासी हजार साठ पाँच लाख पचासी हजार दो सौ साठ